डिलीट पहिरीं जनवरी उणिवीह सौ पंजवंजाह पंद्रहां आगष्ट उणिवीह सौ सतवंजाह वीह डिसंबर उणिवीह सौ टियानवे छवीह जनवरी उणिवीह सौ सतेतालीह पंद्रहां अगष्ट उणिवीह सौ अठेतालीह